जिसलै बी अस रनिंग करने होन्ने ते सानूं कोई बी टैंशन बगैरा होंदी ऐ ओह् दूर होई जंदी ऐ क्योंकि साढ़े जो बी दमाके च भरे दा होंदा फालतू चीजां ओह् सब रनिंग करने कन्नै निकली जंदियां ते जिस टैम में रनिंग स्टार्ट उसलै कीती ही जिसलै में निक्का होंदा रेहा निक्का होंदा हा ते में पापै नै जंदा हा रनिंग करन हां आई थिंक में उसलै अट्ठ साल दा हा शायद अट्ठ साल दा उस टैम पापा कन्नै जंदा रेहा रनिंग करन जिसलै बी में रनिंग करदा हा ते मिगा बड़ा मजा आंदा हा रनिंग करने गी क्योंकि रनिंग दा अपना गै मजा रनिंग जिसलै करदा गेआ करदा गेआ बल्लैं बल्लैं मेरी आदत बनी दी रनिंग करने दी ते हून में डेल्ली रनिंग करना होन्ना सुबह उट्ठियै में पंज बजे उट्ठियै पंज बजे उट्ठियै रनिंग करना होन्ना दौड़ लान्ना होन्ना सवेरै उट्ठियै साड्डे पंज बजे उट्ठना होन्ना पंज साड्डे पंज बजे उट्ठना होन्ना अपने फ्रैश फ्रुश होना ते चली पौन्ना में रनिंग करन साढ़े इद्धर ऐ इक निक्का हारा ग्राउंड ऐ घरै कन्नै गै ते में अपनी दौड़ उद्धर गै लान्ना होन्ना ऐ दौड़ लाई लुइयै पूरा दस बारां चक्कर मारना होन्ना इक चक्कर चार सौ मीटर दा ते कम से कम पंज छे किलो मीटर दौड़ी लैन्ना होन्ना पंज छे किलो मीटर दौड़ियै साढ़ी बॉड्डी बड़ा रिलैक्स होंदा बड़ा इ'या फिट्ट मसूस होंदा बॉड्डी साढ़ी रनिंग नै एह् होंदा कि जेह्ड़ा मोटा बंदा होंदा रनिंग कन्नै दौड़े ओह्दे लेई वेस्ट ऐ ते ओह्दे कन्नै ओह् पतला होई जंदा रनिंग करने कन्नै जिस टैम बी रनिंग करनी चाहिदी सवेरै उट्ठियै पैह्लें फ्रैश होना चाहिदा क्योंकि उस टैम फ्रैश फ्रुश होइयै रनिंग करने गी जैदा मजा आंदा रनिंग हर कुसै गी करनी चाहिदी जिस टैम बच्चा सोलां साल दा स्टार्ट होंदा नी ते उस टैम रनिंग करनी शुरू करी देनी चाहिदी क्योंकि रनिंग करने कन्नै साढ़े बड़े बैनिफिट मिलदे ऐ रनिंग करने कन्नै जिस टैम बी अस रनिंग करने होन्ने ते सानूं पसीनां आंदा पसीने कन्नै एह् होंदा कि साढ़ी जो बी सीढ़ी बमारियां बगैरा ओह् निकली जंदियां पसीना औना बड़ा जरूरी ऐ ते पसीना तां औना तुस कम्म करगे जां दौड़ दूड़ लागे इक दिन दी गल्ल ऐ कि मेरा इक दौड़ ही मेरी आर्मी दी दौड़ ही मेरी ते में बड़ी त्यारी कीती दी उस टैम ते लेकिन उत्थै बंदा बड़ा हा उत्थै दो सौ बंदा हा ते दो सौ बंदें च मेरा नंबर सारें कोला दा पिच्छें आए दा हा ते मेरे कोला दा दौड़ निं लग्गी ही क्योंकि में इन्नी प्रैक्टिस बी नेईं कीती ही कि में उस टैम मेरी पैह्ली भर्थी ही ओह् आर्मी दी ते मिगी पता निं लग्गेआ कि कि'यां दौड़ना कि'यां नेईं लेकिन दौड़ना बड़ा जरूरी ऐ अपने ओह्दे ताहीं क्योंकि कुसै टैम बी सानूं रनिंग दी जरूरत पेई जंदी ऐ एह्दे कोला शैल पैह्लें ते उस्सी प्रैक्टिस करी लैओ दौड़ी दौड़ियै जिस टैम तुस प्रैक्टिस करगे अपनी रनिंग दी उस टैम एह् होना कि जो बी थोआढ़ै दमाका बिच्च होना टैंशन बगैरा होनी ना ओह् सब निकली जानी रनिंग दे थ्रू साढ़े दमाका गी बड़ा फैदा होंदा रनिंग कन्नै साढ़ा दमाक मतलब कि साफ होंदा बिलकुल गंदगी सारी दूर होई जंदी ओह्दे कन्नै ते इस करियै सानूं रनिंग दौड़ लानी चाहिदी ऐ दौड़ लाना बी बड़ा जरूरतमंद ऐ मेरा इक दोस्त हा ते ओह् दौड़ नेईं लांदा हा ते ओह् उस टैम सतारां साल दा हा ते ओह्दा भार सत्तर किल्लो होई गेदा हा ओह् बड़ा मोटा होई गेदा हा दौड़ ते दूर दी गल्ल ऐ चलोंदा बी नेईं हा ओह्दे कोला दा ते ओह्दे कन्नै उस्सी बड़ियां बमारियां लग्गियां बड़ा कुछ होई गेआ ओह्दे कन्नै बमारियां कन्ने दिन हस्पिटल रेआ क्योंकि ओह् कम्म कुम्म बी निं करदा हा फैट बधे दा रेहा ओह्दे शरीरै बिच्च मोटापा होंदा रेहा उस्सी अगर उस टैम बी रनिंग रुन्निंग करदा हा ते इन्ना ओह् निं होना हा उस्सी बड़ा फैदा होई जाना हा अगर दौड़ स्टार्ट करदा हा ओह् दौैड़ लाना साढ़ै ते बड़ा जरूरी ऐ मेरा इक दोस्त ऐ ओह्दा नांऽ बंश ऐ ओह् बड़ा मोटा होई गेदा ओह् फास्ट फूड़ बड़ा खंदा ऐ उस्सी में आखना होन्ना कि रनिंग करा कर तूं फास्ट फूड खन्ना होन्ना बमारियां लग्गी जानियां बड़ियां सारियां ते ओह्दे बजह कन्नै एह् होंदा कि जिस टैम बमारियां लग्गी दियां होंदियां ओह् सानूं बड़ा कुछ झेलना पौंदा ओह्दे ताहीं ठीक ऐ नां तां करियै इस्सै करियै में रनिंग करना बड़ा जरूरी ऐ साढ़ै ताहीं रनिंग दे बैनिफिट न कि रनिंग करना साढ़े जो बी बॉड्डी च बैकार फैट ऐक्सट्रा फैट होंदा ओह् निकली जंदा क्योंकि उस टैम सानूं पता निं चलदा कि साढ़ा फैट फालतू दा बधी जा दा ते सानूं बाद पता लग्गदा तां करियै रनिंग करना बड़ा जरूरी ऐ